पुरुष और महिलाएं दोनों की भूमिका परिवार में बहुत महत्वपूर्ण है पुरुष अपने कार्य करते हैं महिला अपने कार्य करती हैं पुरुष को घर को चलाने के लिए पैसे कमाने की ज़रूरत होती है महिला को घर को व्यवस्थित रखने में व्यवस्था बनाए बनाने खाना बनाने से ले कर बच्चों को सम्भालने में महिला का बहुत बड़ा योगदान रहता है पुरुष जो अपने परिवार का लालन पोषण करने के लिए उसे अपने घर में धन की आवश्यकता होती है जिसके लिए वह पुरुष अपने बाहर जा के काम करता है महिला उसी प्रकार घर के सभी कार्यो को पूर्ण कर के अपने घर का लालन पोषण करती है परिवार में पुरुष और महिलाओं का दोनों की भागेदारी बराबर है दोनों अपने कार्य बराबर बाँटते हैं यह भूमिका बहुत समय से विकसित हुई है क्योंकि यह भूमिका सा बहुत पुरानी है क्योंकि इस उस समय भी महिलाएँ घर में बच्चों को संभालती थी तब वह को घर के कार्यों को कर लेती थी और पुरुष बाहर जा के अपना कार्य करते थे तब बहुत से समय पहले पुरुष अपने घर के कार्यों पर ध्यान नहीं देते थे और महिलाएं अपने घर में बच्चों को संभालती थी जिससे उन्हें लगने लगा कि पुरुष बाहर का कार्य कर सकते हैं महिलाएं घर का कार्य कर सकती हैं तो महिलाओं ने अपने घर का कार्य ज़्यादा संभाला महिलाएं घर में बच्चों को संभालने से ले कर घर के सारे कार्यों को करती है जिससे महिला अपने घरों को महिला की सोच ऐसी होती है कि महिला अपने घर के कार्यों को बख़ूबी निभा लेती हैं पुरुष अपने बाहर कार्य को निभा लेते हैं तो दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है